मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां हिन में कि हिन में बि कंहिं में बि मां भाॻु कान वरितो आहे ऐं मां प्रदर्शनी में हिकु बार हिकु टाइम ते डांस कयो हुयो ऐं मां डांस ग्रुप में जॉइन हुअमि उते मां शिवजी जे महोत्सव में डांस कयो हुयो मुन मुंहिंजो हिकु ग्रुप हुयो हुन में ऐं मां फस्ट प्राइज़ जी जीतियो हुयो हा मुंहिंजे ग्रुप फस्ट आयो हुयो ऐं मुंहिंजो एक्सपीरियंस हीअं ई आहे